جب لوگ پینٹنگ بنانا شروع کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس موضوع پہ بنا رہے ہیں تو سب سے بڑی میں عام غلطی یہی کہوں گا کہ ان کو بالکل بھی یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک فلم آئی تھی ویلکم اس میں نانا پاٹیکر نے ایک پینٹنگ بنائی تھی تو اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی اسے پینٹنگ بنانی ہے بس اس کو ایک شوق تھا تو اس طرح کی پینٹنگ بالکل اوائڈ کریں یہ بالکل بیسک چیز ہوتی ہے اگر سے آپ کو بہت اچھے آپ پینٹر ہیں تو آپ اچھے لوگوں کو فالو کرنا سیکھیں ایم ایف حسین کی پینٹنگ دیکھیں اور بہت بڑے بڑے پینٹر بھی ہیں جن کو آپ پینٹنگ دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اگر سے آپ کو بہت اچھا پینٹر بننا ہے تو اتنی مشق کیجیے اتنی مشق کیجیے کہ ایک ہی چیز کو آپ جتنی دفعہ جتنی دفعہ عمل میں لائیں گے اتنے آپ نکھرتے جائیں گے